जय झूलेलाल उहो त मां हाणे फ़ुल टाइम पैसा न कमाईंदो आहियां मां पढ़ाई कंदो आहियां ॿारहें दर्जे में आहियां ॿारहें दर्जे में थी करे बि मां थोरो पाट टाइम ॿ टे कलाक कढी करे थोरो मां आसे पासे मां थोरो जुगाड़ करे मुंहिंजे घटि मुंहिंजो जेको महीने जो ख़र्चु हूंदो आहे उहो मां कढी वठंदो आहियां हिन में मां कॾहिं कॾहिं ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग करे वठंदो आहियां न त कोई दोस्तनि खे भई पोस्टर ठाइणो हुजे त मां उन्हनि खे पोस्टर ठाहे करे ॾींदो आहियां पोस्टर ठाहे ॾींदो आहे ऑनलाइन ॿियों त जीअं मुंहिंजा दोस्त आहिनि उहे कॾहिं कॾहिं मूंखे भई सुठो सुठो चवंदा आहिनि की भई तूं जाम सुठो कमु कंदो आहे इहो बि आहे ऐं मूंखे जेका वॾा वॾा प्रोजेक्ट हूंदा आहिनि उहे बि वठी ॾींदा आहिनि त जेका वॾे पैमाने बि मां कॾहिं कमु कया त हुन में वधीक पैसा मिलंदा आहिनि ऐं नॉर्मल मूंखे घटि पैसा मिलंदा आहिनि मां महीने जो ख़र्चु कढी वठंदो आहियां मूंखे हेतिरा पैसा मिलंदा आहिनि ऐं ॿियों त ॿारहें दर्जे में थी करे मां पंहिंजो घर जो ख़र्चु पाणि कढा थो न त मांखे जाम फ़ख़्रु आहे ऐं जय झूलेलाल